ہیلو جی میں بریانی شاپ سے بول رہی جی میم بولیے كیا کام اچھا پانچ كلو بریانی بنوانی تھی ٹھیک بن جائے گی بریانی ایک كلو تو سات سو روپے اِس طرح ہے سات سو روپے كلو کے حساب سے چل رہی ہے میم دیكھیئے گوشت وغیرہ ابھی تو اتنا مہنگا چل رہا ہے كیسے كم ہو سكتا ہے ٹھیک ہے اور بھی كچھ مانگ بنوانا ہے آپ كو اور بتاٮٔیے جی یہ سب كتنے پیس كے حساب اچھا كلو كے حساب سے آپ کو بنوانا ہے اچھا كتنے لوگ ہیں آپ كے یہاں كلو كے حساب سے تو دو ہزار تک جی ٹھیک ہے اور كچھ بنوانا ہے میم اور كچھ بس بریانی میں تو كم كر دیا تھا اور كم نہیں ہو سكتا ہے جی میم بن جائے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آڈر آپ كا تیار ہے